आं हॅलो हय हय भटमाम उलयता आं बरें बरें कसलें देवूळ जाय लोल अशें लोलयां अशें तुमका आतां पयलीं जर लोलयां जर आयल्ले तूं कारवारच्यान तूं लोलयां आयला तूकां पयलीं केशव देवूळ मेळटलें केशव देवळां मागीर तेका लागून नागडो बेताळ म्हण फेमस देव आसा तशेंच तेज्या मातशे मुखार जर गेल्यार पैंगिणी गेल्यार परशुराम देव परशुराम देव हा आनी थंय पैंगिणी आमचो बारा गांवचो एक बेताळ म्हूण आसा बारा गांवचो सगळे जाण तेका बेताळा मानतात आनी तेची व्या व्याख्या खूब आसा अशीं बरीं अशीं आनी आनी तशीं लोलयां तुमकां दामोदर देवूळ आसा मागीर आर्यादुर्गा आसा मागीर तशें मातशे फुडें गेल्यार माशें निराकार देवूळ आसा आनी अशें मातशे मातशे रावण्डा गेले जाल्यार रॅल्वे स्टेशना कडेन विश्णू देवूळ म्हणून एक आसा आनी मुखार जशे जशे मुखार वता मुखार जशे जशे पैंगिणीं तुमका परशुराम सांगले बेताळ सांगलो आनी पैंगिणी काडून जर मातशे फुडें गेल जायत तुमकां मोठ्ठें काणकोणचें फेमस एक मल्लिकार्जून देवूळ आसा मल्लिकार्जून देवूळ आसा आनी तेज्या फुडें वचत जाल्यार तेजे काणकोणां फुडें गेल्यार काणकोणां आनी तुजीं देवळां अशीं बारीक बारीक देवळां आसात तुमकां जर तेजी मोठी देवळां जाय जाल्यार मागीर ती फातर्पा तशीं फुडें वचचें पडटलें शांतादुर्गा म्हणून एक देवूळ आसा थंय ना त्या बाळ्ळी एरियेक ना म्हणळ्यार दोन चार देवळां आसा फातरकान्नीलीच आन् तिचीच रुपां दोन दोन चार कडेन अशीं फातर्कारीण बाळ्ळिकारीण किटलीकारीण नाकेलीकारीण अशें ती अशें तिचीं रुपां आसात आनी स आनी तुमकां जर सगळीं जर बरी जर सगळें म्हायतीपणाचें जाल्या आमचो एक वरिश्ट भट आसा त्या भटा कडेन तुमका म्हायती मेयटली आमशेकर म्हण नांव आसा तेमचें तेंचे कडेन तुमीं कोनटेक्ट करूं शकतात बरें बरें बरें बरें आं बरें बरें बरें